ओना तऽ बहुत तरहके व्यञ्जन जे छै से बनाबै छी कुकिङ्गमे हमरा जे छै से बहुत मन लागैए भोज पकाबैमे आओर ओहिमे सबसँ नीक हमरा जे छै से अपना जे नीक लागैए दोसरोके जे नीक लागैए हमर हाथक बनल व्यञ्जन जे छै से माछ माछ जे हमर हाथक बनल जे छै से बहुत गोटाके बहुत पसन्द आबैए बहुत गोटाके की सब गोटाके नीक लागैए

तऽ हम हुनका जे छै से लिखि देलियनि जे पहिने तऽ हमरा सबके अहिठाम माछ या तऽ बाजारसँ खरीदकऽ आबै छै या पोखरिसँ निकालल जाइत छै तऽ ताजा माछ जहन आबै छै तऽ पहिने ओकरा जे छै से छाउरसँ निकालि जाइ छै ओकरा लोहियामे दए कऽ धोल जाइत छै तखन ओकरा जे छै से चुल्हा परमे कढ़ाही चढ़ाबै छी ओहिमे कऽ तेल दैत छी काँचे माछमे जे छै से नून हरदि सानै छी ओकरा जे छै से तरै छी तखन तरिकऽ निकालै छी तखन जे छै से ओहिमे अनेक तरहके मसाला पड़ै छै जेना लहसून प्याज नून हरदि बुकनी धनिया ई सब सब तरहके जे छै से ओहिमे दए कऽ मसालाके बढ़िआँसँ जे छै से भुजिकऽ ओहिमे झोर दए कऽ ओकरा बड़काकऽ ओहिमे कऽ माछ गिराबै छी तखन जे छै से बहुत देरसँ धीमी आँचपर ओकरा पकाबै छी अहिना अहिना कए कऽ हम जे छै से हुनका लिखकए देलियनि बनेलखिन तऽ बहुत नीक लागलै आओर हमरा धन्यवाद कहलक